नमस्ते मैडम

अरे मैडम काम है बच्चों को छुट्टी चाहिए अरे बच्चे को छुट्टी दे दो मैम शादियाँ पड़ी हैं ना मामा के उधर तो छुट्टी नहीं दोगी बस मैम दो दिन की छुट्टी दे दो हाँ दो दिन के लिए दे दो हाँ कितना मिन्स कितना फाइन लगेगा हाँ

हाँ हाँ अच्छा छुट्टी दो अरे मामा के यहाँ उनके सारे बच्चे के मामा के यहाँ बच्चे की शादी पड़ी है ना वहीं जाना है ज़रूरी है तभी तो मांग रही हूँ ना अच्छा नहीं नहीं मैम मैम बच्चे रो रहे हैं ना जाने के लिए अगर मैं अकेली चली जाऊंगी तो बच्चे रोएंगे नहीं उनके मामा के यहाँ शादी है ना बच्चे के नहीं नहीं मैम उसको जाना पड़ेगा बच्चे रोएंगे बहुत अगर छोड़ दूँगी तो शादी रोज़ रोज़ नहीं पड़ती मैम ना नहीं बच्चे छोटे हैं अभी

चलो ठीक है अगली बार हूँ अच्छा अच्छा एप्लीकेशन किसी अप एप्लीकेशन किसी से भिजवा दे रहे छुट्टी दे देना हाँ यह नहीं एप्लीकेशन किसी से मैं भिजवा दे रही हूँ छुट्टी दे छुट्टी दे देना कितना कितना फाइन ज़्यादा है मैम इतना की अच्छा ठीक है दे देना फ़िर ठीक है ठीक है